खुलुमबाय औ सार दानिया बड'लेण्डआव जौगानाय बायदि जि जानाय जायाखै लामा सामा स्कुल बायदि कलेज फोर गायसनदोंना गायसनाखै

नाथायथ' दाबो बेबादि बांद्गाय जौगानायखौ नुनो मोनाखै दाबो नोंथाङा मा खालामनो सानदों जोंनि बड'लेण्डखौ सिफायनो सानदों ना मा खालामनो सानदों नोंथाङा थाबैनो मोजां बुंनानै बानायनो हानांगोन बानायनो हायाबाथाय नोंथाङा दाबावैसोनो नोंनि सरकारा गोग्लैनोसो हासिगौ आरो नोंथाङा दा जोंनि बर' हारिखौ माबोरै जौगाहोनो सानदों

बेबादि नङा आरोबाव एसे कुइसन दंबावो

माखासे बे स्टेडियाम खेला गेलेग्राफोर स्पर्टस फोरखौ माबोरै थुलुंगा जौगाहोनो सानदों